हलो रीया बूटिंग जो आहे रूम नंबर इहो हा हा तव्हां वटि कहिड़ियूं कहिड़ियूं कुर्तियूं आहिनि अच्छा अछ अच्छा हा हा

हा हा हा हा फोटू मोकिलियो मूंखे त मां ॾिसां कहिड़ियूं पसंदि थियूं अचनि कुर्तियूं पोइ मां उहा तव्हांखां कढाईंदमि मूंखे फोटू मोकिलियो रेंज घणे ताईं अथव अच्छा ॾेखारु मोकिलियो मूंखे कुर्ती त पोइ मां ॾिसां उहे हा मोकिलियो ऐं ॿियो छा अथव छा छा रखंदा आहियो ॿियो कहिड़ो कपिड़े में अथव मजम अच्छा चाद चादरूं बि रखंदा आहियो अच्छा अच्छा हा त पोइ हिकिड़ो मूंखे पहिरियों कुर्तियूं मोकिलियो कुर्तियूं ॾिसां कहिड़ियूं कहिड़ियूं अथव त वणनि थी त पोइ मां उहा कढाईंदीमांव कहिड़ियूं कहिड़ियूं कुर्तियूं अथव हा हाणे हा हा हम्म हिन हा हा हलो हा हा हे कुर्ती जेकी मोकिली अथव इहा घणे आहे पंज सौ हेॾे पासे वारे दुकान में त साढी टे सौ रुपए पियो ॾे इहो भाई अच्छा हीअं हा अच्छा हीअं ऐं टॉप वॉप रखंदा आहियो छा हा मूंखे मुंहिंजे पोटीअ लाइ खपनि टॉप टे पोटियूं आहिनि हुननि जे लाइ टॉप बि खपनि पोइ हम्म मोकिलियो आहे टिश टिशटूं बि टिशटूं बि रखंदा आहियो अच्छा हा मोकिलियो मूंखे हे टॉप मोकिलियो अथव इहो घणे आहे टॉप पंज सौ ॾाढा महांगा अघु था ॿुधायो ॾाढा वॾा वॾा था अघु ॿुधायो तव्हां थोरो अघ में अघु न न हेॾो वॾा वॾा अघु मां हितों पासे में ॾिठो त हुनजा त सस्ता अघु आहिनि तव्हां ॾाढा वॾा अघु त ॿुधायो तव्हां कपिड़नि में अच्छा इहे जेके पहिरों कुर्ती मां तव्हांखे कढाई अलॻि इहा रखो अलॻि कढी हिन जे मथो लैगी या पेंट बि अथव त हिनजे पेंट बि कढोसि ऐं हिनजे मथो रवो बि कढोसि हा न हा हा ऐं टिशट मोकिलियो ॾिसां कहिड़ियूं कहिड़ियूं अथव तव्हां वटि टिशटूं हा मोकिलियो टिशटियूं हा हा हा हा ॾेखारु टिशटियूं ॾेखारियो हा इहे बिलु कलरु हा हे बिलु कलरु टिशट आहे इहा घणे अथव टे सौ रुपिया अच्छा हलो इहो बि रखो पासेरी करे ऐं नाइटियूं बि रखंदा आहियो छा हा नाइटियूं ॾेखारु नाइटियूं कहिड़ियूं अथव हा मोकिलियो फोटू ऐं साढ़ियूं बि रखंदा आहियो अच्छा हा साढ़ियूं बि मोकिलियो ॾिसूं सूमर जी गुड़िया जी शादी आहे उन लाइ खपे कपिड़ो त थोरो अघ बि वाजिबी लॻाइजो हा न हा तव्हां हा हा हा ठीकु आहे मोकिलियो मूंखे साढ़ी बि मोकिलियो ऐं चादरुनि जो बि मोकिलियो ॾिसां कहिड़ियूं कहिड़ियूं चादरूं तव हा हा कॉटन चादरु कॉटन जी खपे हा हा छवनि सूधी छवनि सुधियूं मोकिलियो हा हा मोकिलियो त मां ॾिसां कहिड़ी कहिड़ी चादर अथव हा हीअ हे चादरु मोकिली अथव इहा घणे आहे हज़ारु हेॾी महांगी न अघु त सही लॻायो तव्हां खां हमेशह कपिड़ो वठंदा आहियूं हीअं न कयो अघु सही लॻायो न अच्छा हलो इहा चादर बि कढी रखोसि

हा हा मोकिले ॾियो मां मुंहिंजे घरु मोकिलियो इहो सामान त मां पेसा मोकिलियांव थी ठीकु आहे हा हल